मनोरंजन जूं गतिविधियूं आहिनि हिकु त संगीत नृत्य ऐं खाधो ठाहिणु जेको मूंखे सभिनि खां वधीक वणंदो आहे खाधो ठाहिणु